सिंधी भाषा जो इतिहास जेको आहे उहो असांजे सिंधु जेको हींअर पाकिस्तान में आहे उन्हनि जे अनुसारु जेका असांजी सभ्यता हुई मोहन जो दड़ो जी उन्हनि खां ई शुरू थो थिए छोजो उन्हनि जी जेका खोटाई कई अथऊं उन्हनि जे अनुसारु उन्हनि जे सिका वग़ैरह आहिनि उन्हनि कंहिं ऐं भितियुनि ते ऐं उहे उहा उन्हनि ते सिंधीअ जी भाषा जो उहा आहे ऐं वक़्त सां गॾु गॾु हुई ऐं वधंदी रही आहे ऐं हिन सिंधी भाषा सभिनी खां वधीक इएं रिच आहे मतिलबु धनवान आहे शाहूकारु आहे छोजो हिन में आएविटा मे फिफ्टी पंज सौ ॿ इहे ॿावंजाह सिर्फ़ु ॿावंजाह सभिनी खां वधीक आएविटा आहिनि ऐं हिन खे हाणे वधाइणु विझाइणु जो वधीक थो कयो वञे छोजो हाणे एकेडमिस ऐं एन सी पी एल वग़ैरह ऐं शौध संस्थान वग़ैरह कंहिं ठाहिया विया आहिनि जंहिंसां की सिंधियुनि में हिन जे लाइ काफ़ी वधीक उहा आई आहे मीडिया में बि सिंधी ऐं इहो मोबाइल ऐं हिन में लैप्टॉप वग़ैरह में सिंधीअ जो अची वियो आहे घणेई माण्हू हाणे हिन जे ऐं वाधारे लाइ कमु थी चरायो आहे किताब बि घणेई छपिया आहिनि ऐं कवि लेखक उन्हनि घणनि ई इन जे लाइ कयो आहे ऐं आई ए एस ताईं इहा पहुची वई आहे आई ए एस में जेकर जेको खणे थो उन जे लाइ हे तमामु कारगरु थो थिए छोजो उन में असांजा ॾिसणु वारा पेपर ॾिसणु वारा बि सिंधी आहिनि ऐं लिखणु वारा बि सिंधी आहिनि इन सां काफ़ी फ़र्क़ु अथव हा त पोइ इन जे लाइ अख़बारूं किताब खूबु छपिया आहिनि अख़बारूं हिन जो काफ़ी अख़बारुनि में बि सिंधीअ जो काफ़ी प्रचार थियो आहे